دوسرا سیّارہ چاند ہے اور چاند پہ بھی زندگی ہے لیکن وہاں جینا بہت مشکل ہے وہاں کی زندگی جینا بھی بہت مشکل ہے اور ابھی ہمیں پوری طرح سے معلوم بھی نہیں ہے کہ وہاں کو وہاں آکسیجن ہے بھی یا نہیں ابھی کچھ چیزوں کا ہی پتا چلا ہے وہاں پہ ابھی ریسرچ چل رہی ہے جا چاند پہ زندگی ہے سیّاروں پہ زندگی جینا تو ممکن ہے لیکن یہ کنفرم نہیں کہ وہاں زندگی جینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ابھی ہے یا نہیں اِسی لیے بس چاند پہ تو ابھی زندگی ممکن نہیں ہے چاند بھی ایک سیّارہ ہے لیکن وہاں بھی زندگی جینا ممکن نہیں ہے باقی سیّاروں پہ ہم زندگی جی سکتے جیسے دھرتی ہے دھرتی ہے دھرتی پہ ہم زندگی جی سکتے ہیں